जेब्ला जों उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम बासजों थाङो अब्ला जोङो मरनिंनि गु रिंगानि रिंगायाव जोङो बासखौ गाखोनांगौ जायो जों बिनि उनाव जुदि जों लेटयै जोङो जायोब्ला जोङो बास गुबुन बास मोनो नाथाय जों बड'लेण्ड बास बादि जोङो मोना मानो होमबा बड'लेण्ड बासया ओरैबादि मोजां पेचिलिटि जेराव साफा गुड कनडिसनफोरा जेराव जोंफोरो मोजां मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोनलाङो बा जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ जों लोगो मोनलाङो बेयाव जोंङो राय रायलायलांनो सावरायलाङो जोङो बिदि लोगो मोनलाङो गावनि मानसि गावनि लकेल एरियानि मानसि जों बिदि लोगो मोनलांनानै जोङो गोबां बे ट्रेबिलिङाव जोङो रंजानायखौ जों मोन्नो हायो जेब्ला जोङो गुबुन ट्रेनफोरजों जोङो थांनो थाखाय जों क'क्राझाराव थांनो थाखाय जों ट्रेन हमनो गोनां जायो अब्ला जोंहा जेब्ला समनि लेट जायो अब्ला ओह जोंहा गुबुन मोनसे ट्रेनजों जों हमनो मोनो मानो होमबा जोंहा ट्रेननि जेबो आंखाल थाया मानो होमबा जों ट्रेनजों थाङोबोला एसे ओह जोङो लेट जालाङो मानो होमबा ट्रेना गोबां स्टेसन बारलांनानैसो जों क'क्राझारफोराव मोनहैयो बे स्टेसनफोरावहाय सम सम अबावबा क्रसिंफोर जानानै बिदि लेटफोर जायो मालाबा स्टेसनफोराव गोबाव लाखियो बहाबा लाखि नांथावै जागायावबो लाखिनानै बिदि गोबाव जायो बिनि थाखायनो जोङो लेट जे लेटहै जोङो क'क्राझार फोराव बिदि सहैयो नाथाय बासफोरजोंबा बे समबादि खारलांनानै सम बादिहैनो बेयो थांगोन आरो जेराव लाखिनांगौ अनलि बेयावल' लाखिगोन जेराव पेसिनजारखौ थिखांनांगौ बेयावल' थिखांगोन नाथाय ट्रेनावबा बिदि जाया ट्रेनावबा बुहुथ लेट जायो जों मालाबा मालाबा पास्ट मोनहैयो मालाबा लेट सहैयो थिख जोंबोरो जेबो बुंनो हाया खिन्थु बेस्टआ जोंनि ट्रेभिलिंनि थाखाय बास आरो मानो होनबा जों बासजों ओरैबादि मोजां मानि जेराव जों लाखिनांगौ बे लाखिनायाव लाखिनाय एरियाखौ जों जोंनि गोसो बादि बुंनानै जों लाखि होनो हायो नाथाय नों ट्रेनखौ हाया ट्रेना गावनि गोसोबादिसो लाखियो बेनिखायनो जों ट्रेभिलिङाव जों बासखौ सायख'यो जेरै जों गुहाटिफोराव जों थांदोंमोन बे गुहाटिफोराव थांबोला नोङो ट्रेनफोरजों थांबोला गोबां गिदिंनानै जोङो थांनो गोनां जायो बिदि पास्टलि जोङो उदालगुरिनिफ्राय जुदि थाङोबा जोङो रङिया यावहा जुदि रङियायाव जोंहा लाखि हैनाङो ओंखारहैनाङो आरो बिनिफ्राय जों ट्रेन सोलायनांगौ जायो मानो होमबा जोंहा उदालगुरि थु डाइरेक्ट गुहाटि खारग्रा बिदि ट्रेन जोंहा थाया जोंहा पास्टआव जोङो रङियायाव जोङो गावनि ट्रेनखौ जोङो सोलायग्रोनाङो बिनिफ्रायसो जों गुहाटि थाङो बेवहा जोंहा इसे लेट जायो नाथाय बासजोंबा खेबसेयावनो लामाजों सिदा थांनानै जोङो बासजों बासजों जों ट्रेन जों बासजों बिदिनो थांनो हायो गुवाटियाव जोङो जेरै लामाफोराव माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबोला ओंखारनो गोनां जायोबा जोङो बासखौ बुंनानै बास ड्राइभारफोरखौ जों बुंनानै जुदि जोङो ओंखारनानै जों बे प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो हायो नाथाय ट्रेनावबा बिदि हाया बिनिखायनो जोंनि ट्रिभिलिङाव जोंनि थाखाय बास आ बेस्ट जानानै दङो दा दसे